आप रनमेश जी बोल रहे हैं स्वीगी से भैया मैंने दो घंटा पहले आपको एक खाने का ऑर्डर दिआ था आदेश दिया था अग्रवाल होटल से लेकर आना था तो भैया आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं वैशाली नगर से बात कर रही हूँ मैं हाँ जी भैया भैया हमारे यहाँ पर घर पर कार्यक्रम है बच्चे का हाँ जी उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है भैया यहाँ पर सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं खाने का जी भैया हाँ जी भैया मैंने है ना आठ प्लेट दालमखनी मंगवाई है बीस चपातियाँ मंगवाई हैं और पुलाव भी है जी भैया आप उसे लेकर के आइए कितना समय लगेगा आपको यहाँ पर आने में जी किधर है अच्छा आप आ चुके है ठीक है भइआ नारायन सन सर्किल है जी भैया हाँ तो अभी आपको आधा घंटा और लगेगा न आने में ठीक है भैया आप जल्दी आइएगा जी धन्यवाद